مجھے تصویر لینا بہت پسند ہے اور میں بہت اچھے سے تصویر لینا جانتی ہوں میرے موبائل کا کیمرہ بھی بہت اچھا ہے جس سے کافی ساری اچھی تصویریں آ سکتی ہیں اور بالکل کلیئرٹی کے ساتھ تصویریں لینا میرا پرانا شوق ہے میں بہت اس پہ کام کر چکی ہوں میرے پاس کافی سارے ایسے ایپ ہیں جو تصویر لے کر انہیں اچھے سے امپروو کر سکتے ہیں جیسے کہ ویڈیو میں میں استعمال کرتی ہوں انشاٹ ایپ کا جس سے ہم ویڈیو بنا کر ایڈیٹنگ کافی اچھی کر سکتے ہیں انشاٹ ایپ سے بہت اچھی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اسی طرح ایک ایپ ہے کیپ کٹ اس سے بھی بہت اچھی ایڈیٹنگ ہوتی ہے اور میرے پاس کئی ایسے بھی ایپ ہیں جن سے ہم فوٹو کو بہت کلیئر بنا سکتے ہیں جن سے پکسل اچھے آتے ہیں اور فوٹو بہت زیادہ کلیئر ہو جاتے ہیں